हेलो हाँ जी बोलिए हूं जी हूं जी

जी जी यहाँ पर तो वहाँ नहीं यहाँ पर तो नजदीक नजदीक में बहुत सारे अस्पताल हैं यहाँ पर आप कहीं भी जाएँगे तो आपको अच्छा से मतलब हर चीज का व्यवस्था है आप अच्छे से दिखा सकने कोई भी हाँ जी नंबर है ना वो हम आपको हम भेज देंगे नंबर जब भी आपको जब भी जरूरत पड़ेगा उस पर आप कॉल कीजिएगा एक बार भी कॉल कीजिएगा हम भी आपके हाँ जी एकदम मिल जाएगा और एंबुलेंस इतनी गाड़ी रहता है जब भी आपको जरूरत पड़ेगा एकदम एक कॉल कीजिएगा तब बहुत अच्छा है यहाँ पर कोई भी दवा लीजिए जो मतलब वो एक बार दो बार दो तीन बार कोई भी दवा लीजिए आप आराम से आपको सूट कर जाएगा कोई साइड इफैक्ट नहीं करने वाला है जी किसी चिंता के और हम हूं हूं हूं हूं हूं हूं हूं हूं हूं तो वही बोले आपको हम अपना नंबर दे देंगे आप किसी भी वक्त इस पर कॉल कीजिएगा आप हमेशा एंबुलेंस यहाँ रहता है आप एक बार कॉल कीजिए एक बार हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप उस पर कॉल कीजिएगा एकदम हमेशा तैयार रहेगा एक कॉल कीजिए आपको मिल जाएगा और यहाँ हर चीज व्यवस्था रहता है ओके आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप आराम से एक कॉल कीजिए हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके हम अपना नंबर आपको दे देंगे और कभी भी जरूरत कुछ भी पड़ेगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हूं हूं जी अच्छे से घूमिए बेगुसराय बहुत अच्छा शहर है हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ है हाँ हाँ हाँ चलिए अच्छी बात है आप कभी भी आइये कुछ भी हो कोई भी दिक कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी आराम से फोन कर सकते हैं आराम से आएँ चलिए आइए